ابھی تک مجھ کو کوئی زبانی دستاویز کو درج کرانے کا کوئی موقع یا اتفاق نہیں ہوا یا کوئی استعمال سرویس ایپ کا نہیں ہوا کیونکہ یہ ڈیجیل سرویسز میری سمجھ کے باہر ہیں کیونکہ میں اسی سال کی عمر کے اسٹیج پر آج میں اس چیز کو کچھ حد تک کا تو سمجھتا ہوں لیکن مجھے خوف یا ڈر رہتا ہے کہ میں اہم دستاویز اور پیغامات میں کوئی غلطی کر بیٹھا تو اس سے تمام لوگوں کو یا مجھ کو نقصان پہنچے گا اور میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کو کوئی نگیٹو چیزوں میں استعمال ہونے پائے اور میں اگر انٹرنیٹ تھوڑا بہت استعمال کرتا ہوں یا سمجھتا ہوں تو اس میں بھی میں اپنے چھوٹے بچوں کو اور پوتوں کی تھوڑی مدد لے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں